میں جس پلیٹفارم پہ کام کر رہا ہوں میری موجودہ تاریخ کی معلومات یہیں تک محدود ہے میں اخبار نہیں پڑھ سکتا لیکن میں انٹرنیٹ کے ذریعہ مختلف اخباروں کی تازہ ترین مواد کا مختصر خلاصہ معلوم کر سکتا ہوں اخباروں کے مختلف منابع میں مواد کی تفصیلات توجہ کے دکھائی دینے والی باتیں اور رپوٹنگ کا انداز مختلف ہوتا ہے مختلف اخبارات کے لکھائی کی شناختیں سرگرمی اور توجہ کی رخساری میں مختلفیت ہوتی ہے کچھ اخبارات طائفی اور رنگین مواد پر زور دیتی ہے جب کے دوسرے موضوعات پر توجہ دیتی ہیں یہ تفصیلات مختلف اخباروں کے معنی مابین مختلفیت کو ظاہر کرتی ہیں اور لوگوں کو مواد کی تشخیص کرنے میں مواد کو اپنے ترجیحات کے مطابق پڑھنے میں مدد فراہم کرتی ہیں